राजस्थान में अगरि ॾिठो वञे त सुठे में सुठो व्यवसाय कपिड़े जो आहे हुन कपिड़े जी मार्केट तमामु घणी फैलियल आहे हर शहर में जीअं अजमेर जयपुर बिकानेर जोधपुर उदयपुर सभिनी खां बैस्ट में बैस्ट कपिड़ा मिलंदा आहिनि उदयपुर में कपिड़ा मिलंदा आहिनि जेके राज राजस्थान जा कल्चर जा स्पैशल ई हूंदा आहिनि ऐं संस्कृत खे शो कंदा आहिनि जयपुर में बि उहो ई कपिड़ा मिलंदा आहिनि जयपुर में त सांगनेर प्रिंट जूं एतिरियूं फैक्ट्रियूं आहिनि जो चादरूं उन्हनि सां गॾु चादरूं ऐं तकियनि जा कवर्स मुडनि जा कवर्स इहे सभु फेमस आहिनि ऐं उन में राजस्थानी ऊठनि जूं सवारियूं ऐं हाथियुनि जी सवारियुन जूं पेंटिंग्स थियलु आहिनि जंहिंजे करे पूरे ऑल इंडिया में फेमस आहिनि त राजस्थान में सभिनी खां बैस्ट में बैस्ट कपिड़े जो ई मार्केट शो थींदो आहे ऐं राजस्थान जी जेकी कपिड़नि जूं मार्केटियूं आहिनि उहे सिर्फ़ु राजस्थान में ई अहमियत कोन रखंदा आहिनि उहे दुनिया जे हर हिकु कोने में उन जी बिज़नेस हलंदो रहंदो आहे उन जो आयात निर्यात पूरे वल्ड में थींदो आहे स्पेशली मुंबई ऐं दिल्लीअ में हुननि खे स्पेशल घुरायो वेंदो आहे कपिड़नि खे ऐं उन्हनि जूं फैक्ट्रियूं अॼुकल्ह जी जेके फैक्ट्रियूं आहिनि उहे सभु फ्रैंचाइज़ी पूरे ऑल इंडिया में वञी रहियूं आहिनि